دلی میں روایتی طور پر پدر شاہی نظام رائج رہا ہے جس میں مرد خاندان کے سربراہ ہوتے تھے اور خواتین کے لیے مخصوص کردار طے کیے جاتے تھے جیسے کہ گھریلو کام کاج یا بچوں کی پرورش لیکن وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے اب خواتین اب تعلیم حاصل کر رہی ہیں نوکریاں کر رہی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اب مساوات برابری کے مواقع اور صنفی امتیاز کے خلاف شور بڑھ رہا ہے جو ایک مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ ہے